ضلع غازی آباد میں بنیادی قدرتی وسائل اور ماحولیاتی چیلنج بہت سارے ہیں جیسے کہ ضلع غازی آباد میں پانی کی کمی اور ہوا کی آلودگی بہت زیادہ ہے پانی بہت سارے علاقے میں پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے جس کے لیے حکومت ان علاقوں میں پانی ٹینکوں کے ذریعہ پہنچاتی ہے اسی طرح ہوا کی آلودگی بہت زیادہ ہے ہوا غازی آباد میں بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ غازی آباد میں بہت زیادہ فیکٹری لگی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے غازی آباد کی ہوا بہت آلودگی ہو آلودگی ہوگئی ہے اسی طرح ضلع غازی آباد میں جگہ جگہ پر صفائی کا نظام بھی بہترین نہیں ہے منسیپل والے کوشش کرتے ہیں کہ ہر جگہ کو صاف کیا جائے لیکن پھر بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر گندگی پھیلی ہوئی ہے